कुछ साल पुरानी बातें जब मैं मतलब मैंने नया नया खाना बनाना सीखा ही था तो मैं सब तीन या चार लोगों का खाना बना सकती थी वह भी मतलब घर के अंदर अगर कुछ कमी हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क ना पड़े अचानक मेरी मम्मी के एक दिन तबीयत खराब थी पापा को नहीं पता था तो अपने कुछ फ्रेंडस को लेकर आ गए थे लगभग वो दस लोग थे और पापा ने बोला इनका खाना बनाना पड़ेगा और मेरी मम्मी की हालत इतनी डाउन थी कि वह खड़ी नहीं हो पा रही थी तो मैंने मेरी मम्मी से पूछ पूछ कर उन दस लोगों के लिए खाना बनाया वह खाना बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था फिर भी मैंने कोई बात नहीं मैंने जैसे तैसे करके खाना बना खाना बड़ा ही अच्छा बना था और मैंने उससे यह सीखा है कि हाँ चाय कितना भी मुश्किल हो अगर आप किसी चीज को करने की इच्छा रखते हो तो मतलब एक वह होता ना कि आप उस चीज में उस परीक्षा में आप हमेशा सफल रहोगे ही रहोगे तो मैंने जब उस दिन जब उतने लोगों का खाना बनाए मेरे हाथ काप रहे थे बट जब मैंने उन लोगों को जब टेस्ट करके जब उन्होंने खाना खाया और टेस्ट करके बोला कि खाना बहुत ही अच्छा बना है तब मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम बढ़ गया था और मेरा मतलब एक रिलीफ चैन की सांस ली थी कि चलो हम मैं इतने लोगों का खाना बना सकती हूँ वरना उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं तीन लोगों या चार लोगों से ज़्यादा का खाना बना नहीं सकती हूँ लेकिन आज की डेट में मैं बीस लोगों का खाना बना लेते हूँ जब भी मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है कि मुझे इतने लोगों का खाना बनाना होता है तो मैं वह दिन याद करती हूँ कि जब मैं उसे टाइम टीम पर अगर ऐसा कर दिया था तो मैं आज क्यों नहीं कर सकती हूँ तो यह मुझे मोटिवेट भी करता और मैंने काफ़ी लोगों के लिए जैसे दस बीस लोगों के लिए पच्चीस लोगों के लिए खाना बनाना फिर शुरू कर दिया था और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ